अभी कुछ दिन पहले मैं चद्दर लेने गई थी तब जब मैं वहाँ दुकान पे खड़ी थी तब वहाँ पे मुझे ये तेल की शीशी दिखी वह तेल कि शीशी दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही थी लेकिन जब मैं वो उसके बारे में दुकानदार से मैंने पूछा तब उन्होंने बोला कि हाँ उन्होंने उसकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी और उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा बिक रहा है लोगों को बहुत अच्छे अच्छे बहौत अच्छे अच्छे फ़ायदे हो रहें हैं इससे इसकी जो कीमत है ये भी बहुत बहौत कम है ज़्यादा महंगा भी नहीं है आपको ले लेना चाहिए तो उसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी थी तो उसको देख के और इसकी कीमत देख के मैंने इसको खरीद लिया और जब मैं उसको घर पर लेके आई मैंने इसको काम में लिया जब मैंने इसको लगाया तब उसके बाद इसकी जैसी हमने इसकी डिब्बी खोली तब उसमें से तो खुशबू के जगह बहुत अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और जब मैंने इसको बाकी घर वालों ने इसको एक बार लगा के देखा तो किसी को भी ये पसंद नहीं आई इसकी बहुत चिपचिपा था ये और इसको लगाने के बाद हमारे जो बाल थे बाल झड़ने लगे और जब मैंने इसको घर पे सबको दिया लगाने के लिए तब सबने इसकी बहुत बुराई की और इसको बोला बहुत चिपचिपा है बहुत गंदा है इसकी वजह से सबको अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम होने लगी और सबको इससे कुछ ना कुछ परेशानीयाँ होने लगीं और इस तेल की वजह से मैंने बहुत डाँट भी सुनी और सबने मुझे यही बोला कि सस्ते के चक्कर में क्यों सामान खरीदा तो इस तेल का मेरा बहुत ही बुरा बहुत बुरा बुरा रहा और मुझे ये तेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया